औ आं बेंकनिफ्राइ लनखौ लाफेरबाय दा बेंकजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै लनखौ नांगौ बायदि सुख'लांबाय थायोबा उनाव लन मोन्नायनि राहायाबो गोरलै जानानै फैयो दा लन लानायनि उनाव जे बे लननि जि रां गुदि धोहोन बेखौ जोङो थि खामानियाव बाहायोब्ला थि खामानियाव बाहायनानै जोङो गावनि जौगानाय बे जौगानायखौ लाखिनो हायोबा गावनि फालांगियारि जौगानायजों लोगोसे आबाद जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोङो खामानि दावगाहोनानै लनखौ गोरलैयै जोङो सुख'नो हायोब्ला जोङो लनखौ मोनफिनो आरो बिनिखायनो जोङो लनखौ था बारख्ल'आलासिनो लान्थ्रियै जोङो दानफ्रोबो सुख'लांनो हाबाय थायोबा गावनि होनांगौखौ होफिन्नो हायोबा जोंनि बेंकआबो जौगागोन आरो गावबो बे बेंकनि गेजेरजों लन लानानै गावनि फालांगि गावनि मावनो गोनां खामानि गावनि आबाद बायदिसिनाखौ जौगानानै लानो हायो आंनि मोन्दांथियाव आं जाय बेंकनिफ्राइ लन लादों बेयो एस बि आइ बेंकनि गेजेरजोंनो आं लनखौ लाबोदों आरो बे लन लानाय हिसाबै जोङो सासे साख्रि मावग्रा बा फोरोंगिरि हिसाबै बे साख्रि मावग्रा फोरोंगिरिफोरनि जि दान बान्था बिनि गेजेरजोंनो लानाय जायो जेरै जोङो न' लुनायनि थाखाय आरो नांब्रबगौनि थाखाय जोङो गावारि लनखौबो जों पार्सनेल लनखौबो लानाय जायो आरो बेबायदि लानायनि गेजेरजों जोङो सुख'बोनायनि थाखाय जोङो लन लन मोन्नायाव जों गोरलै जाबोदों आरो बे बायदिनो जोङो गावनि जि दावगानाय बे दावगानायखो जोङो दावगानाय खामानिफोरखौ जों मावनानै लाबोनो हादों